दस हजार आठ सौ पच्चीस दस हजार नौ सौ पचास ग्यारह हजार चार सौ पन्द्रह हजार नौ सौ पच्चीस हजार